औ हेल्ल' औ खोनाबाय ए माबा आङो गय फानो नालाय बेखौनो नोंनाव दंना गैया होननानै खबर लादोंमोन आङो ओमफ्राय औ सफारि एसे लाबोनोसै फबनायबो एसे लाबोनोसै बिदिनो फाथैफोरलाय दं ना गैया दे माबा दस मुथासो ओमफ्राय गयआ फनायब्रैसो दोनदो आं एसे उनाव थांगासिनो नै साइकेलजोंसो थांनांगोन गारि गैया साइकेलजों लाइब्र'बनोसै आङो सफारिखौ सफारिखौ आङो सेरनैसोल' लाबोग्रोनोसै खोनाबाय औ ओमफ्राय दामआलाय बेसेबांथोमोन एसे खम खालामदो माने आङो आंबो फानफैनांगौसो नालाय एसे खमायनानै हरदो आरो आं सानफ्रोमबो लायखानायसो नालाय एसे खमायना हरदो खमायनो हागोन दा दे औ दा थांबा एसे मोजां रायज्लायफिननोसै दे आं साइकेलजोंसो थांगोन एसे देरि जासिगोन खोनादों साइकेलजोंसो थांगोन आं एसे उनावसो ओंखाम जाना थांनोसै है आधा घन्टासो एसे दे होनबा दोनथ'नोसै आं दा मोजां रायज्लायफिननोसै